बिहारमे सबसे बेसी दिक्कत छै जे जेना भूमि सुधार कहै छथिन बिहार सरकार ओ होबे नहि करै छै गेल दस्तावेज लैके लोक घुरि घारिके चलि आएल किसान भी बौखैत रहै छथिन खेत ककरो बुनै छै ककरो आन साल कहल कहलका हमे ई काम करै छिऔ ओ काम करै छिऔ भूमि सुधार भै गेल किछु नेचुरल लै लेलक किसान लोक खेती अपना कएलक कोइ खेती कोइ किछु कोइ किछु खेती करै छथिन बल्कि यहाँ छै जे भूमि सुधारमे सबसे दिक्कत होइ रहलै हँ अभी गरीब लोक पड़ताल कै नहि पाबै छै रबाबाके लिखल छऽ ई कोना होतऽ भूमि सुधार बेगूसरायमे सबसे बेसी इएह दिक्कत छै आओर जे छथिन ओ दलाल उलाल अएलाह तऽ आब ओ कहलका जे भूमि सुधारमे होइ जतबे जतेक ने रुपै कहै छथिन गरीब लोक बैठि गेल जेना होइ छै किसान सलाहकार भेलखिन ओ आब किछु जेना आबै छै तऽ किछु बतेथिन तभिए ने लोक आगाँ बढ़ैके कोशिश करतै किएकि इएह छै सबसे पहिले दिक्कत ई होइ गेल हँ भूमि सुधारमे बहुत दिक्कत छै किसान अजुका लोक जे छै से खेती करै छथिन आओर सङ्केत खेती नहि करथिन कोना होतै कोनो जे भी खेती अभी कभी जे भी खेती कएलका बढ़ावा शाम से लैके योजना सब छै इसी सब खेतीबाड़ी सब अच्छा कि केनाइ छिकै किएकि यहाँ छै जे मेन छै चक्कर इएह जे बहुत दिना रजिस्टरी होल छै कहलका भुमि सुधार होइ रहलै होइ रहलै हमे लोक बौखैत रहलहुँ वहाँ अञ्चल अधिकारी कुल छै जे बौखबैत रहै छथिन जानि जानिके इएह सबसे बेगूसराय सबसे पिछाँ होल छै नहि तऽ बेगूसराय आओर अच्छा रहैत रहै ई बिहार सरकार कहलकऽ पेपरमे हँ सब होइ रहलै हँ सब चलि जो ब्लॉक वहाँ करमचारी भगै देलक कखने कखने किछु कएलक ई लैके छै भूमि सुधार तऽ आओर दिक्कत बात छै यहाँ बासोके जमीनमे दिक्कत छै के बात छै वएह बाप परदादा जेना कएलखिन रहै कि निचाँमे लिखै छै पेपर एना करिहो ओना करिहो आओर हमे आओर लोक जाइ छिए ब्लॉक करमचारी सभ बेचारा एना एना रोकिके बात कएलका आइके हटै देलका दिक्कत करै छथिन भूमि सुधारमे किसान किसान भी बेचारा परेशान रहै छथिन हमे कुल परेशान रहै छी जनता लोक ई तऽ चाही भूमि सुधार सबसे पहिला ठीक करैके जे बढ़िआँ रहतै सब कोइ अपना नाम जमीन होइ जाएत तऽ ई अथी भी हइ जाएत बढ़िआँ ने रहत ईसब लोक करैले तैआर नहि छथिन कहुँ खेती जेना भेलै खेती तऽ करैए पड़त ई लैके बहुत दिक्कत छै जे भूमि सुधार होनाइ खेती खेतीए लैके सबकिछु हइ खेती नहि होतऽ भोजन कहाँसे प्राप्त होतऽ फल फूल जे जेना छै खेतिएसे होइ हइ सबकिछु इएह लैके बहुत दिक्कत छै हमरा बेगूसरायमे आओर दिक्कत छै खेतके लैके चलिते खेत लोक चाहै छै फल्लाँके ई चीज तऽ फल्लाँके ई चीज छै खेत सबसे जरूरी बात छै भूमि सुधार होनाइ बेगूसराय डिस्ट्रिकमे ई लैके छै जे अञ्चल अधिकारी बहुत लापरवाही कै रहलखिन हमलोक जाइ छिए गरीब आदमी तऽ हुनकर डाँटि फाँटिके भगै दै छथिन ई तऽ अइसे नहि होगा ई नहि होगा हम तऽ जानै छिए हमरा ओतेक बुझैले नहि आबै